असां जे हिन एरिआ में कबूतर कॿड़ियूं झिड़िकियूं कांव तोता इहे असां खे ॾिसण ईंदा आहिनि ऐं पर मूंखे कबूतर तोता कॿड़ियूं झिरिकियूं इहे ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि छो कि झिरिकियुनि जी त छा त हुननि जी मिठी ॿोली हूंदी आहे हो जंहिं महिल चूं चूं कंदा आहिनि ऐं कॿर जंहिं महिल कंदी आ्हे कूं छा त मिठी मिठो ॻाल्हाईंदी आहे हुन में दिल ख़ुशि थी वेंदो आहे